हिकु हफ़्तो पहिरियों मां हिकु नओ फ़ोन वरितो हुयो ऐं जॾहिं मां हुन फ़ोन खे खोलियो ॿाहिरों ॾाढो सुठो पियो लॻे पर जीअं ई मां हथ में खयो त ईअ लॻो की का पथरु हथ में खयों आहे एॾो असुलु एॾो भारी हुयो हो फ़ोन की मूंखे त हीअं भई वणे ई न पियो हथ में खणण पर पोइ बि मां रखियो हो फ़ोन थोरो टाइम हलायो पहिरियों त सुठो हलियो पर छह सत महीननि खां पोइ उनई चार्जिंग जाम जल्दी लहण पई लॻे जेतिरो जल्दी हुनई चार्जिंग थींदी हुई हुनखां जल्दी लही वेंदी हुई जीअं कलाकु में अगरि फुल चार्ज थींदो आहे त अधि कलाकु में सॼो चार्जिंग लही पियो वञे इहा या पूरी थी वई तकलीफ़ ऐं वरी पोइ जेके उनजो स्पीकर हुयो उन मां आवाज़ु जाम फ़ाटनि लॻो उनखां बि मां ठहारायो ऐं उनखां पोइ वरी उन मोबाइल में कैमराउनि त टे टे ॾिनल हुइयूं पर कमु ई काई बि न हुई छोकि जॾहिं बि मां फ़ोटो खिचंदो हुयमि त सुठो ईंदो ई न हुयो हर दफ़े धुंदला धुंदला फ़ोटो ईंदा हुया ऐं इनखां पोइ ख़ाली हिकु दफ़ो छा मुंहिंजे हथ मां किरियो फ़ोन असुलु टूटी करे बंदि थी वियो मां त ॾाढो परेशानु थी वियुमि फ़ोन मां ऐं तव्हांखे बि सलाहु ॾिंदुमि भई तव्हां इहो फ़ोन न वठिजो